पन्खा एगो पन्खा लेलिए यऽ पन्खा लेलिए यऽ ओ पन्खा जे छै ने से ओ खराब पन्खा छै परसुए नया नया पन्खा अएलैए आओर पन्खा लेलिए पनरह सओमे आओर पन्खामे खाली लफड़े लफड़ा छै नहि हवा दै छै नहि चलै छै कभी ओ कि कहै छै ओ बैटरी जौना जे छै ओ लगबै छै एकबेर कहलकै ओ खराब भै गेलै तऽ ओहो लगेलिए तकर बाद कहलकै तार खराब भै गेलै गेलिए तार लगेलिए तभिओ नहि चलै छै पन्खा पन्खा एतना भै गेलै कि पनरह सओ टको लागि गेलै आओर पन्खो नहि भेलै ठीक आओर ई गरमीके मौसम छै आओर पन्खा लेलिए आओर टका फसि गेलै पन्खामे आओर पइसा फेर दोसर पन्खा लेबै ई पन्खा लेबै ओ पन्खा लेबै कोन पन्खा लेबै पन्खा लेलिए पन्खा जे लेलिए जे सौखसे पन्खा लेलिए पन्खा कोइ कामके लायक नहि रहलिए पन्खाके पन्खा रहै कहलकै कि से कम्पनी बढ़िआँ छै ई कम्पनी बढ़िआँ छै हमे सोचलिए कि से लै लेबै गरमीके मौसममे कहलिए ठीक रहतै हवा चलतै धूप आजकल गरमी जादा छै आओर पन्खा लेने नहि लेने बेकार भै गेलै पन्खा एतेक खराब भै गेलै आब ओकरा पन्खाके कोन काम तारो लगेलिए बैटरिको लगेलिए तैओ नहि पन्खा घुमै छै पन्खाके लागै छै कोनो छेबै नहि कएलै कोनो मशीन छै खराब कि कि छै नहि छै डुप्लिकेट छै पन्खा ई कोन पन्खा चलेलकै कम्पनी पते नहि चलै छै खाली पन्खा चलबै बनबैवला सरकार लागै छै कि ठकबे करै छै पबलिकसे पन्खा किनि किनिके लाबै छै पन्खा चलबे नहि करै छै तऽ ठकबे ने करै छै पनरह सओके पन्खा आओर पन्खाके कोनो जगहे नहि रहलै हवो लगेतहुँ तऽ कहतिए हवा लगेलिए पन्खाके हवे नहि लगेलिए तऽ पन्खाके कोन काम टको फसि गेल आओर पन्खो नहि काममे आएल आओर तारो लगेलिए आओर ओसब किछु लगाइए लेलिए तैओ चलबे नहि करै छै ओ पन्खा पन्खा बेकार भै गेलै पन्खा लेने पन्खा लैके कोन फायदा भेलै ओहिसे बढ़िआँ तऽ भनहि नहि बिना पन्खाके रहै रहिए वएह ठीक रहै ने आओर पन्खा लेने नहि लेने बेकार भै गेलै पन्खा लेलिए आओर पन्खा चलबे नहि करै छै पन्खा चलतिए तब ने पन्खाके पइसो लगेलिए पनरह सओ टका आओर पनरह सओ टकाके कोनो कामो नहि भेल हवो लगेतिए तऽ कहतिए हवा लगेलिए बेकार भै गेलै पन्खा आओर पन्खाके पन्खे बनबैवला कम्पनिए हेतै डुप्लिकेटवला तेँ डुप्लिकेट पन्खा नहि चलै छै चलतिए तब ने चलबे नहि करै छै पन्खा किनने बेकार छिए आइकाल्हिके कम्पनी नया नया भेलै ओ कहलक हमर पन्खा बढ़िआँ छै